गुजरात जे कच्छ जिले में गांधीधाम शेहर जो निवासी आहियां कच्छ जेको आहे भारत जो सभिनी खां वॾो ज़िलो आहे ऐं हिते प्राकृतिक संसाधन में देश जो असी परसेंट लूण हितां ई वेंदो आहे ऐं हिते कच्छ जो हस्तकला जेको आहे उहो बि देश विषय विदेश में प्रसिद्ध आहे हिते टिंबर बि आहे टिंबर जो उत्पादन घणेई थींदो आहे हिनखां पोएं ॿियनि हंधि बि मोकिलियो वेंदो आहे हिते माइनिंग जो बि कारोबार सुठो आहे त कुल मिलाइ मुंहिंजो इहो चवण आहे की हितां वापार जो ज़रियो ॾाढो सुठो आहे ऐं सरल बि आहे हो कई माण्हू हितां खां वठी लाभ वठी था सघनि